बे मन्दिरआव आं माखौ होननानै मोजां मोनोबा जोंनि आफा बोराय बाथौनि थानसालिखौ आं मोजां मोनो आरो आं बेखौनो खुलुमो सिबियो आरो दस्रायावबो आङो थांनो लुबैयो बग्रि बारिआवबो बेहायबो आं फुजा हैखांबाय आरो नैबे जोंनि क'क्राझार एरियाना फाग्ला बाबा मन्दिर आं बेहायबो फुजाखौ थांनानै हैखांबाय बेखौबो आं मोजां मोनो आरो खाथि खालानि मन्दिर बेहायबो आं थांनानै थांनो लुबैनानै आं बेहायबो थांनानै बेहायबो आं फुजा हैखांबाय